मैम जोलरी सॉप से बात कर रहे आप एक्चुली मैम मुझे जोलरी खरीदनी थी मुझे मैम जैसे नेकलेस चाहिए था मैम अगर जैसे बनवाना हो तो बन जाएगा क्या और पायल की नई डिज़ाइन मिल जाएगी क्या अच्छा ठीक है मैम तो हाँ जी मैम मुझे डेली यूज़ भी चाहिए और मैरिड के मतलब शादी में देना है तो उस टाइप में भी चाहिए दोनों सर ठीक है आपकी सॉप कब से कब तक खुली रहती है ठीक है मैम और अगर मेम अगर हम नहीं आ पाए तो आप हमारे घर पे आ सकते हो क्या लेके ठीक है या मुझे वाट्सअप कर दीजिए आपके डिज़ाइन जो जो है आपके पास अवेलेवल मैम

मैम हाँ मैम आप एड्रेस लिख लीजिए मैं एड्रेस बता देती हूँ आप मुझे है ना मेरा ना एड्रेस है चंदर की वाड़ी खंडवा बाइपास रोड हरदा और ठीक है ओके थैंक यू मैम